ہیلو وعلیکم السلام بڑھیاں ہے اپنا بتائیے کپڑا وہ تو آپ کو بتا دیے تھے پانچ دن کے بعد ملے گا کپڑا آپ کو پہلے ہی بول دیے تھے کہ پانچ دن کے بعد ملے گا کہ میرے یہاں بھیڑ لگا ہوا ہے ابھی بہت زیادہ اس کے لیے سر جی آپ کو ویٹ کرنا ہی پڑے گا ابھی یہاں پہ بہت بھیڑ لگا ہوا ہے جی دیکھ لیں گے

ٹھیک ہے کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی دے سکے آپ کو ہم بہت بہت زیادہ بھیڑ ہے

دیکھتے ہیں بہت زیادہ لگا ہوا ہے بھیڑ اب کر رہے ہیں تین دن کم سے کم لگ ہی جائے گا بقرعید کی وجہ سے بہت زیادہ بھیڑ ہے اس لیے جو ٹائم دیے وہی حساب سے دیجیے گا

کوسس کر رہے ہیں کہ اور ہم بس کوسس ہی کر سکتے ہیں آپ سے پہلے بھی کوئی کپڑا دیا ہوا ہے ٹھیک ہے دیکھ رہے